हमारे क्षेत्र में आम रोग जैसे कि मलेरिया टायफॉईड और डेंगू कुपोषण जैसे तमाम जैसे रोग हैं इसका फैलने का कारण लोगों का जागरूक न होना लोग रोगों को लेके जागरूक कम होने के कारण लोग अभी तक इन लोगों को जैसे पीलिया हो गया जॉन्डिस का इलाज डॉक्टर से कराने की जगह वो चले जाते हैं झाड़फूँक कराने वाले के पास वो मूली खिलाएँगे उनको झाड़ फूँक करेंगे तेल जैसे हो जाता है पीलिया हुआ जॉन्डिस हुआ लीवर से समस्या होती है तो उसमें तेल एल पीला देंगे उनको मूली खिलाएँगे तो डॉक्टर के पास ना भेज के लोग गुमराह कर देते हैं झाड़फूंक के चक्कर में तो गंभीर बीमारी धीरे धीरे शिकार हो जाते हैं डेंगू हो गया है तो लोग मच्छरदानी यूज़ नहीं करते गाँव में ज्यादातर इस वजह से डेंगू का और अपने घर के आसपास साफ सफाई नहीं रखते थोड़े बहुत गंदगी रखते हैं इसलिए गंभीर तरह से वो बीमार हो जाते हैं और वो अब जब तक वो समझ सकते हैं कुछ करना चाहते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और इनका उसके बारे में ना जानकारी होना सबसे बड़ा कारण होता है इसलिए वो ज्यादातर इन बीमारियों का शिकार होते है गंदगी की वजह से ये टायफॉईड का शिकार हो जाते हैं तमाम हम ऐसी बीमारियाँ हैं जो गाँव में कम जागरूक होने से और वो लोग बीमारी का इलाज पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले अंधविश्वासियों के पास जाते अंधविश्वास को ले कर बहुत ज्यादा फैला हुआ है मतलब गाँव में लोग मानते हैं आज भी मानते हैं आज भी उसका शिकार होते हैं और बच्चों के प्रति ज्यादा ना केयर करना इसलिए बच्चे भी ज्यादातर बीमारी का शिकार हो जाते हैं और साफ सफाई ना होने की वजह से घर में चूहे और ये सब खुली चीजें ज्यादा छोड़ देते हैं अब भी जागरूकता की कमी होने के कारण तो जिस वजह से बच्चों को कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं तो वो भी क्या करते हैं बच्चों को बीमारियाँ डॉक्टर के पास ले जाने से बचा है नजरवाने लगते हैं झाड़फूंक कराने लगते हैं बच्चा भी गंभीर रूप से बीमार हो जाता है लेकिन इसकी जागरूकता फैलाई जाती है कि आप लोग डॉक्टर के पास जाएं जिन गंभीर बीमारियों से बचिए और यही सब ज्यादा से समस्याएँ हैं और उस समस्या का बड़ा कारण सब लोगों का जागरुक ना होना या तो कुछ अन्ध्वि अंधविश्वासियों का जो है भ्रम फैलाना लोगों में कि इससे हम ठीक कर लेंगे इससे जो भ्रम फैलाने भ्रम के चक्कर में लोग जल्दी आ जाते हैं तो तमाम बीमारियाँ अभी जैसे टी वी के इलाज में लोग डॉक्टर के जाने से पहले ये खिला दो वो खिला दो खाँसी आती रहती है महीनों दो महीने पहले आए तो तीन महीने आए थे प्रचार प्रसार किया जाता है कि टी वी जैसी बीमारी में अगर दो हफ्ते तीन हफ्ते की खासी हो जाए तो आप डॉक्टर को दिखाइए इलाज करिए तो उसका वो लोग डॉक्टर को ना दिखाने की वजह से वो लगते हैं अपना खुद का इलाज करने लोगों से अगल बगल से सलाह ले कर वो टी बी का इलाज चालू करें नहीं जानकारी ये नहीं क्या है वो अपना इलाज करने लगते हैं तो उससे वो बीमारी फिर इतनी गंभीर रूप से उनको ग्रसित कर लेती है कि वो जानलेवा बन जाती है ये सारी समस्याएँ तमाम प्रकार की ऐसी समस्या हैं तमाम ऐसे रोग हैं जो अपने समय पर या जिनकी हिसाब से आते रहते हैं लोग इसमें कॅफ्यूज हो जाते हैं कि पहले मैं डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना है या जाना ही नहीं चाहते वो पता नहीं यहीं से खुद से इलाज कर लेना चाहते हैं लोगों से जो कम अंधविश्वासी या कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सलाह ले कर अपनी बीमारी कोखुद से इलाज करते हैं वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं तमाम समस्याएँ इस तरह की हैं और सलाह अगर डॉक्टर से लें अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए सरकारी अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर हैं बहुत दूर अब हॉस्पिटल हैं सरकार की तमाम व्यवस्थाएँ हैं गाँव गाँव स्वास्थ्य मेला लगाया जाता है गाँव में स्वास्थ केंद्र भी है बहुत दूर नहीं जाना है फ्री है नि शुल्क है तब भी लोग नहीं जाना चाहते और जो जाते हैं वो इस गंभीर बीमारी से समय से इलाज होने के वजह से वो ठीक होते हैं अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हैं और अच्छे स्वास्थ्य में उनके द्वारा जो ठीक होते हैं उनके द्वारा अगर बताया जाए उनसे सलाह ले तो भी लोग बच जाएं गंभीर बीमारी से और अच्छे से इलाज करवाएँ अच्छी तरह से अगर वो करें तो गाँव में बीमारियों धीरे धीरे ये बीमारियाँ कम हो जाएंगी और लोग इससे बीमार भी कम होंगे स्वस्थ भी ज्यादा रहेंगे डॉक्टर की सलाह पे चले तो अब बुखार में बुखार जैसे हो गया तमाम ऐसी बच्चों की कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो लोग बिल्कुल ही डॉक्टर के पास नहीं जाते वो झाड़फूँक के चक्कर में गंभीर रूप से ग्रसित हो जाते हैं बच्चे जो जानलेवा साबित हो जाती है तब वो जाते हैं डॉक्टर के पास जहाँ जाना फिर बेकार ही हो जाता है और आसपास जो है अब तो नजदीक नजदीक हर गाँव में हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गई हैं गवर्नमेंट डॉक्टर भी बैठाए जाते हैं वहाँ दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं और मलेरिया की दवाइयाँ मिल जाती हैं टायफॉईड की दवाइयाँ मिल जाती हैं बी पी शुगर की दवाई मिल जाती है अब कुछ लोग हैं जैसे बी पी की समस्या अब गाँव में बहुत ज्यादा होने लगी हैं क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं अच्छा खाना नहीं खाना चाहते तो इस वजह से गंभीर रूप से बीमारियाँ खान पान भी मायने रखता है बी पी में भी लोग लापरवाही बरतते हैं डॉक्टर को नहीं दिखाएँगे खुद से इलाज कर लेंगे खाने पर कंट्रोल कर लेंगे ये लेंगे डॉक्टर की सलाह ले तो बचें लेकिन वह लोग करना नहीं चाहते लोग बचना नहीं चाहते ऐसा नहीं है बचाना चाहते हैं करना चाहते हैं वो गंभीर रूप से जब बीमार हो जाते हैं तब उसका सुझाव लोगों से तब डॉक्टर के पास जाते हैं फिर वो तब तक काफी नुकसान कर लेते हैं स्वास्थ्य का अपने तो जागरूक न होना उनका ये ज्यादा समस्या का कारण बन रहा है स्वास्थ्य का और यही सब आम समस्याएँ हैं और तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो आती रहती हैं लोगों का ना अनजान होना